तुमकां खबर आसतलें आयज काल शिक्षणाक खूब म्हत्व दिलें वता कारण शिक्षण ना जाल्यार कांयच ना म्हज्याच घरान म्हजी भयण आसा जाका आमी सदांच सांगता की धाव्वी बारावी करून कांयच उपयोग ना कारण आयज काल शिक्षण इतलें मुखार पावलां की त्या भुरग्याक मदीं आमी खंय तरी फाटीं पडटा ताका लागून एक बरो मुखार जॉब मेळटलो किंवां बरो मनीस कोणूय जातलो जाल्यार आयज तितलें शिक्षण घेवन तितलें पर्संटेज घेवन मुखार वचचेंच पडटा कारण कम्पिटिशन खूब वाडिल्लें आसा आनी आमी जितलें चिंतता तितलें शिक्षण आमकां पुराय पुरेंशें जायना ताका लागून आमी सदांच चड शिकतले चड मोटो कोण तरी जातले हो विचार घेवन मुखार वचपाक जाय तशेंच पयलीं म्हज्या फॅमिलीन जशें म्हाका म्हजी आवय बापूय सपोर्ट करताली शिक्ष शिकपाक तशींच आयज म्हज्या भयणीकूय करता आनी आपल्या पांयाचेर कशें उबें रावप तें ताका शिकयता कारण शिक्षण हें खूब महत्वाचें चलो जावं किंवां चली सगळ्यांक शिक्षण म्हत्वाचें